सिंगिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् इक्क बहुत ही अच्छी कला ऐ अस मतलब सिंगिंग गी इक डिफ्रैंट लैंग्वेज बिच्च अस बहुत ही अच्छे तरीके कन्नै उसी हैंडल करी सकने आं विद दी डिफ्रैंट वोकल कन्नै ठीक ऐ स्टाइल टू टैक्नीक कन्नै सिंगिंग अगर असें सिक्खनी होऐ ते अस मतलब इक गुरू दी असेंगी इक गुरू जेह्ड़ा ऐ बहुत ही इक इम्पार्टेंट रोल प्ले करदा ऐ सिंगिंग बिच ठीक ऐ सिंगिंग गी अस डिपरैंट हैंडल बिच तां उसी उसी टयूशन अस उसी फेस करी सकदा कि अगर असें उसी इंटरस्ट होवे असें उसी कला होऐ उसी सिक्खने दी असें ओह् चीज गी अपने अंदर सब तूं पैहले सिंगिंग साढ़ै होनी चाहिदी साढ़े दिमाग साढ़े जैहन बिच सिंगिंग होनी चाहिदी ते अगर में अपनी इग्जैम्पल देआं सिंगिंग जेह्ड़ी ऐ ना मेरे आस्तै मतलब इक इंजायमेंट ऐ इक्क लाइफ दा इक्क इक्क हाबी ऐ हाबी तक्क ऐ ठीक ऐ अगर में मेरी मतलब अगर जिद्धर में सिंगिंग कीती ऐ मतलब उ'नेंगी में हैंडल कीता मतलब डर बी हुंदै सिंगिंग जेल्ले मैं करनी आं मिगी डर बी लगदा पर मतलब उसी हैंडल करना उसी वोकल स्टाइल दी ना टैक्नीक दी ना सखांदा अहेंगी सिंगिंग जेह्ड़ी ऐ एह् अहें गुरू कशा अहेंगी सखांदी ऐ के सिंगिंग गी कियां अहें डिफ्रैंट टेक्नीक बिच उसी हैंडल करना ऐ ठीक ऐ ते जिन्ने बी साढ़े इद्धर में उंदा नाम बी लैना चाहन्नीं आं चमन लैहरी चमन लैहरी जेह्ड़े स्हाड़े रियासी डिस्ट्रिक्ट दे बहुत ही फेमस सिंगर न डोगरी सिंगर ठीक ऐ डोगरी सिंगर न फेमस साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट दे बहुत ही अच्छे सिंगर ऐ ओह् लिखदे बी आपे न गाने गांदे बी आपे न ठीक ऐ सब कुछ ओह् आपूं हैंडल करदे पर उंदी अवाज जेड़ी ऐ बहुत ही बिंदास अवाज ऐ ते मतलब उंदे कशा मीं इक बहुत ही अच्छा इक तजुर्बा जेह्ड़ा ऐ सिंगिंग दा में उंदे कशा लैते दा ऐ ते बहुत सिखांदे बी हैन इक इंस्टीच्यूट खोह्ल्ले दा उनें अपना सिखांदे बी बहुत अच्छा न बहुत ज्यादा अच्छा सखांदे न और अहेंगी सिखांदे कि असें किटयां सिंगिंग गी इक डिफ्रेंट स्टाइल बिच टैकनीक बिच असें उसी हैंडल करना चाहिदा मतलब बहुत सारी लैंग्वेजिज न सिंगिंग दियां डोगरी हिंदी पंजाबी मराठी बहुत सारी टाइप्स मतलब लैंग्वेज ठीक ऐ बहुत डिफ्रैंट टाइप दी लैंग्वेज जेह्दे बिच अहेंगी डिफ्रैंट डिफ्रेंट तरीके कन्न्नै अस सिंगिंग गी सिंगिंग करी सकने आं और डिफ्रेंट वोकल बिच टैक्नीक बिच्च हर इक लैंग्वेज दी अलग अलग टैक्नीक हुंदी अलग अलग स्टाइल होंदा अलग अलग इक लैंग्वेज होंदी ऐ जेह्ड़ी हर इक लैंग्वेज दी ठीक ऐ ते सारे उसी अपने अपने लैंग्वेज दे एकार्डिंग उसी टैक्नीक उसी टेक्नीकली बोलदे स्टाइल करदे वोकल स्टाइल मेल ऐ चाहे फीमेल ऐ ठीक ऐ ते में सारें गी आक्खनी की सिंगिंग इक्क बहुत ही अच्छी चीज ऐ